मूंखे भारत जूं पेंटिंग तमामु घणियूं पसंदि आहिनि छोजो उन्हनि में भॻिवाननि जा अलॻि अलॻि मुर्तियूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि भॻिवान जूं मुर्तियूं बि अहिड़ियूं जो अगरि तव्हां उन्हनि खे ॾिसो त उन्हनि जे नेणनि सां नेण अगरि मिली विया त ईअं लॻंदो त भॻिवान ख़ुदि पाण सां गॾु हलियो आहे ऐं असांजे घर आहियो आहे उन में तव्हां राधा कृष्ण जी मुर्ति चओ चाहे साईं बाबा जी चओ चाहे असांजे झूलण साईंअ जी चओ झूलण साईं जी मुर्ति त ॾिसूं त ॾिसंदा ई था रहिजी वञूं छा त उन जूं अखियूं छा त उहे पलउ ते साईं असांजा वेठलु ऐं उन्हनि जे हथ में जेका किताबु हूंदी आहे असांजे सिंधियुनि जो झूलण साईं त असां तमामु घणो उन्हनि खे मञंदा आहियूं